आं ची आइ टी आव पार्ट टाइम जब मावयो आं सानसे बाहाय थानांगौ जायो बेनिफ्राय आङो साराय सारिथायाव गलाङो बेनिफ्राय थाङोबा आङो दसे सम गारि सालायहैयो गारि सालायनानैबो आहा न'खराव सोलिनो आनथा रांखान्थि मुलाम्फा फैयो बेनिखायनो आङो